असां रेगुलर सत्संगु वेंदा आहियूं ऐं उते असांखे हिकु दफ़ो भंडारे जी शेवा मिली त असां ॾाढो ई सिम्पल थोरो सवलो ऐं सरल तरीक़े सां घटि टाइम में ठही सघे अहिड़ा पंहिंजा सिंधी कढ़ी चांवर ठाहियासीं पर सभिनी खे अहिड़ो संतोष मिलियो अहिड़ो संतोष मिलियो की सभिनी खे ख़ुशी अची वेई भई अॼु असां परसाद में कढ़ी चांवर खाधा ऐं उहे भी अहिड़ा सवादु वारा अहिड़ा संतुष्टीअ वारा की असांखे वरी राति जी बुख ई न लॻी ॿिए ॾींहुं पंहिंजो हर कोई अहिड़ो एक्सपीरिएंस मूं सां शेअर पियो करे ईअं ई असां पंहिंजी एनिवर्सरीअ ते पंहिंजे आसि पासि रहंदड़ जेके ॿुढा ॿार जेके डेली उहा शइ घुरंदा आहिनि पर उन्हनि खे न थी मिली सघे त असां हुननि जे लाइ पंहिंजे घर मां भोॼन ठाहे करे उन्हनि खे घरु घरु वञी पंहिंजे हथनि सां खारायोसीं त उन्हनि जे चेहरे ते जेका ख़ुशी हुई उन ख़ुशीअ असांजो सॼे एनिवर्सरीअ जो नाइट ताईं जो असांखे गिफ़्ट मिली वियो त अहिड़ो अवसरु असांखे जॾहिं जॾहिं मिले थो त उन अवसर खे हमेशह असांखे पंहिंजे लाइ अपनाइणो आहे